दरभङ्गामे बदलाव ई भेलै जे अहाँ के हवाइ अड्डा अखन बनले है ओहि सऽ आर्थिक विकास भेलै है किछु युवाके रोजगार मिललै है किछु टेम्पू ड्राइभरके भी रोजगार मिलले है ओकर बाद जे अहाँके ई रेलवे स्टेशनके विस्तार भेलै है ओहियो पर जे छै किछु जे विकास भेलै है आर्थिक विकास भेलै है तकर बाद जे छै हम सड़क सभके जे देखै छिये किछु किछु ओवरब्रिजो दरभङ्गामे बनले है जे अहाँके कठरवारीमे छै ओहियो से किछु जे छै आवागमनके विकास भेलै है तेकर बाद जे छै रेलके एक पटरी रहै जहन लोक जाइ छेलै बिहार सँ तऽ बहुत दिक्कत होइ छेलै पटरी पर मुदा आब डबल पटरी दौड़ै छै इहो विकास भेलै है दरभङ्गामे भव्य मंदिर सभ जे छै चारू कात दरभङ्गामे बनले है इहो सभ पर विकास भेलै है यूनिवर्सिटी सभ जे छै एक्के कैम्पसमे छै ई सभके देखबाक आश्चर्यजनक छै जे एक ही कैम्पसमे दो यूनिवर्सिटी केना चलै छै दरभङ्गामे इहो बड़का आर्थिक विकास पर जे छै देखै छै आओर दरभङ्गामे जे छै एहन तरहके विकास धीरे धीरे धीरे धीरे युवा सभ परिवर्तन कऽ रहल छथि जेना कि सड़क नाला पूल पुलिया एक गाँव से दोसर गाँव जोड़बाके लेल दरभङ्गा शहरी से दरभङ्गा ग्रामीण तक जोड़ैके लेल बीचमे कतौ टूटल छै अथि बाढ़ि सँ ओकरा जोड़बाके लेल इसभ जे छै आर्थिक विकास भेल है दरभङ्गामे पहले जे छै दरभङ्गा जायमे चारि घंटा लागि जाइत छेलै पाली गाँव सऽ हमरा आब जे छै हम जे छै एक घंटा डेढ़ घंटामे पहुँच जाइत छी सही समय पर जे छै हॉस्पिटल पहुँच जाइत छी एम्सके दरभङ्गामे एम्स बनलै है एम्सोमे जे छै बहुत बड़ा बदलाव भेलै है जे दरभङ्गा चालू नहि भेलै है जहन चालू भऽ जेतै ओहि सँ बहुत तरहके जे छै इलाज सुविधा प्रदान हेतै ओहियो परमे दरभङ्गाके अर्थव्यवस्था एक मायने रखते